हँ हैलो आर्यागो अहाँकेँ एहिठामसँ दिल्ली जयबाक अछि सङ्गहि दिल्लीसँ पुन हरिद्वारके लेल जे छै से प्रस्थान करैके अछि कहू एहिमे जे छै ई कतेक अपने भाड़ा हमरासँ लेबै कतेक किलोमीटर हेतै ई दूरी एहिसँ हमरा कने अवगत अहाँ कराउ आओर साइड सीन देखैके सेहो अछि बगलमे ऋषिकेश छै लक्ष्मन झूला छै हँ फेर ओकर बगलमे देहरादूनो छै तऽ ई सभ जगहके सेहो हमरा भ्रमण करैके अछि तैँ अहाँ जे छै कने हमरा सङ्गे किफायतेमे जे छै से भाड़ोके जे छै से राखबै ठीक छै